हॅलो ऊबर सरविसीस न्ही हांव रुक्मिणी प्रभू उलयतां वाघुर्मे फोंडा हांगाच्यान म्हाका म्हजो पप्पा आनी मां अशोक प्रभू आनी प्रशांती प्रभू हीं मडगांव रेल्वे स्टेशनार फाल्यां येतलीं तांकां थंयसरल्यान हाडपाक तुमची कार बूक करपा जाय आशिल्ली सो तुमी कशें किदें चार्जीस लायतात तें म्हाका सांगात फाल्यां णवांक ते थंय पावतले रेल्वे स्टेशनार थंयसरल्यान तेका तुमी घेयात आनी तुमकां हांव म्हजो एड्रेस बी तसो कसो कशें येवपाचें तें सांगता म्हजें सारकें देवळां कडेन म्हणजे मडगांवच्यान आयले तुमी फोण्या वाघुर्म्या थंय हांव रावतां थंय देवळा कडेन म्हजें घर आनी तुमी म्हाजो नंबर बी तुमकां हांव दितां कशें किदें तें म्हाका सांगा चार्जीस बी तुमी कशे घेतले आनी म्हा हांव तुमकां ते थंय पावले की तुमकां फोन करतां मागीर तुमकां सांगता